पहिले समय से आब समय बदलि गेलै पहिले सब बैसै छलै एकठाम आब से नहि रहलै आब टी वी लोक देखलक इन्टरनेटके दुनिया आबि गेलै मोबाइलपर व्यस्त भऽ जाइ छै आओर समाज एक दूसरासँ सम्पर्क नहि कऽ पाबै छै आओर बहुत समय आब नीक बीत रहल छै पहिलुका समय छलै बहुत दिक्कत होइ छलै आब इन्टरनेटके दुनियामे कोनो दिक्कत नहि छै आ सब काम घर बैसल भऽ जाइ छै आओर सब काम बहुत नीकसँ होइत अछि पहिलुका समयमे बहुत दिक्कत होइ छलै आब एहन समय नहि छै आब लोक कऽ पैसासँ बहुत काम होइ छै पहिने पैसा नहि छलै तऽ कोनो काम नहि होइत छलै आओर बहुत घटना लोक घटै छलै आब ओहेन समय नहि रहलै आब सब लग सब किछुके सुविधा छै और सब गोटे बहुत नीक सऽ जीवन बिताबै छै और